आंथ'बिइदिहाय बर'निफ्राय राव जेबो दानस्लायफेराखै ओमफ्राय बिदिनो गोसो जायो ओमफ्राय हाया आरो खाबु मोनैनि थाखाय जायाखै जेबो बानायनाय जायाखै आरो बिदि बर'निफ्राय राव दानस्लायनाय जायाखै जेबो गोसो जाब्लाबो माने मावनो हायाखै